रामजीसँ पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ बता दऽ बबुआ हो बता दऽ बबुआ रामजीसँ पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी बता दऽ बबुआ बता दऽ बबुआ हो बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गाली बता दऽ बबुआ रामजीसे पूछे जनकपुरके नारी बता दे बबुआ बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गाली बता दऽ बबुआ हो बता दऽ बबुआ हो बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी तीन भाइ गोर होलय एक भाइ काला तीन भाइ गोर होलै एक भाइ काला बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी बता दऽ बबुआ हे रामजीसे पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ हे बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी बता दऽ बबुआ तीन भाइ गोर होलय एक भाइ काला काहे बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी बता दऽ बबुआ रामजी से पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गाली बता दऽ बबुआ हे बता दऽ बबुआ हे बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गारी तीन भाइ गोर हउहे एक भाइ काला तीन भाइ गोर हउहे एक भाइ काला बता दऽ बबुआ लोगबा काहे देत हमे गाली बता दऽ बबुआ हे रामजीसे पूछे जनकपुरके नारी हेऽऽऽऽ रामजीसे पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ हे बता द बबुआ लोगबा काहे देत हमे गाली हे बता दऽ बबुआ तीन भाइ गोर हउहे